दरभङ्गाके महाराजके बारेमे जहाँ तक हमसभ सुनै छिअनि ओ बहुत महान आदमी छलथि बहुत किछु कएने छलथि पोखरि खुनेने छथि कतेक मन्दिर बनबेने छथि दुइ गोटेक नाम हमरा सबके जहाँ तक पता अइ एगो कामेश्वर सिंह छथि छलथि आओर एगो लक्ष्मीश्वर सिंह छलथि इएहसब सुनै छिअनि बहुत किछु कएने छथि बहुत बड़का बड़का मन्दिर बनेने छथि बहुतो पोखरि खुनेने छथि बहुत लोकमे चर्चाके विषय छनि हुनकर जे ईसब कएने छथि आओर रहल बात हमरा सभके इएहसब पता अछि आओर यातायातके जे बात रहल तऽ हमसब तऽ दरभङ्गा एखन तक बसेसँ जाइ छी इसकुल गेलहुँ बच्चा सभके छोड़ैके लेल या डॉक्टरके लेल गेलहुँ तऽ हमसब बसेसँ जाइ छी बेसीतर हँ जखन कखनो एहन भेल मौका मुनासिब जे बस नहि चलल तऽ ऑटोसँ गेलहुँ कोनो एहन बात भेल तऽ आओर बसेसँ जाइ छी ओकर किरायो भाड़ा तऽ आब देखिते छिए समय बदललै तऽ बहुत जादा बढ़ि गेलै हमरा सभके टाइममे बीस पचीस रुपैआ रहै एखन आब ओ बढ़ैत बढ़ैत सौ रुपैआपर चलि गेलै ओहिसँ आगुओ बढ़ि जेतै जेहन महगाइ समय छै तेहन बढ़ि रहल छै आओर एहिसँ कि कहब इएहसब बात छै